जी नमस्ते आप आपके यहाँ किस चीज़ की दुक़ान है मुझे कॉपी किताब लेनी है कौन से क्लास से किस क्लास तक रखते हैं आप कॉपी किताब और शार्पनर मुझे चाहिए था ऐट का सिक्स का फ़ाइव का मेरे तीन बच्चे के लिए चाहिए था और शार्पनर मिल सकता है कटर मिल सकता है और आपके यहाँ क्या क्या है जो बच्चों के टिफ़िन वग़ैरह आता है थर्मस वग़ैरह आता है सब मिल सकता है दाम बता दीजिए ज़्यॉमेट्री बॉक्सेस की

यह दुक़ान कहाँ पड़ती है मैं प्रतापगढ़ से बोल रही हूँ आपकी दुक़ चलिए फिर देखती हूँ और और कुछ वहाँ पर मिलता है जैसे हो गया बच्चों का खेलने वाला समान जो टिफ़िन उफ़िन आता नहीं है चलिए सब सब सब मिल जाएगा पेन वग़ैरह सब मिल जाएगी चलिए मैं देख ठीक है मैं आऊँगी देख लूँगी नमस्ते धन्यवाद